हैल्लो तुस डाक्टर साह्व होर बोला ने अच्छा अच्छा फार्म्स्ट असिसटैंट बोला ने तुस नमस्ते सर ठीक ठीक में इक समस्या बनी दी में ओह्दा पता करनां हा दोआइयें दे बारे च तुस बी सनाई सकनें असेंगी अच्छा अच्छा अच्छा सर में एह् समस्या बनी दी मेरे जागते गी ऐ ढिड्ड पीड़ ते मेरे कोल इत्थें नंबर सेव कीते दा हा में सोचेआ डाक्टर साह्व उं'दा नंबर में सेव कीता हा में आखेआ डाक्टर साह्व होर बोला दे न चलो तुस बी दोआइयें दे बारै च सनाई सकदे अगर तां मेरे जागते गी ढिड्ड पीड़ ऐ में इत्थां साढ़े कोल ऐ मैडिसीन शॉप ऐ इक ते में सोचनां में इत्थां दां दोआई लैनी ही लेकिन ओह् इ'यां गै डाक्टर लगदे मिगी उ'नें पता नि कोह्की दोआई देई ओड़नी हां

हां जी सर ठीक ऐ ठीक ऐ तुसें बड़ी अच्छी सलाह् दित्ती मिगी डाक्टर साह्ब बड़ी अच्छी सलाह् दित्ती ते एह्दै बास्तै अ'ऊं तुआढ़ा बौह्त बौह्त धन्नबाद करना तां में हस्पिटल जन्ना ते अपने जागते गी उत्थें चैक्क कराना धन्नबाद धन्नबाद थुआढ़ा धन्नबाद ओके